हँ हम बहुत एहिमे विशेष स्थान कहब जेकि हम जे नेपाल गेलहुँ रहऽ नेपालमे जे छै हम जे हिमालयके ओतऽसँ दृश्य देखलहूँ यऽ रही तऽ बहुत दूरी लेकिन एक सुनहरा रूपसँ जकरा देखाएल हमरा मिलल यऽ जे रूप देखाएल यऽ जे ओ क्षेत्रके वातावरण देखएमे एगदम पहाड़ कुहासासँ ढका हुआ पहाड़ तऽ बहुत अच्छा लागल देखऽमे